योग करणु ॾाढो ज़रूरी आहे छाकाणि अॼुकल्ह ॿाहिरि जा खाधा आहिनि बीमारियूं थियनि थियूं योग करण सां शरीर स्वस्थ रहे ऐं शरीर मजबूत थो रहे इन करे योग दुनिया में सॼो वधे पियो मुल्क में वधे पियो सुबुह जो टाइम कढी करे सवेलु उथी करे सुबुह जो छह बजे या सते बजे अची करे घर में घर में सहुलियत हुजे त घर में चादर विझाए मैट विछाए करे ऐं पंहिंजो कपालभाति कन इयो कसरत कनि योग कनि पंहिंजो ध्यान में विहनि घर में सहुलियत न हुजे त अची करे खुली हवा में कंहिंखें पसंदि आहे त खुली हवा में अची करे बाग़ीचे में वेही करे कसरत करणु योग करणु ऐं कपालभाति करणु अलॻि अलॻि कसरत जा नमूना उहे जेके योग करण सां शरीर मजबूतु ऐं तंदुरुस्त रहे थो ऐं योग करणु अॼुकल्ह जाम ज़रूरी आहे अॼुकल्ह सॼे मुल्क में इहो योग जी जागरुकता हले पई ऐं योग वधंदो रहे थो इन करे शिक्षा सां गॾु योग बि ज़रूरी आहे